हम लोग के गाँव में जजुआर में जैसे बड़ी पोखर में बहुत ज़्यादा फिल्ड है वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए फुटबॉल खेले क्रिकेट खेले कुछ भी खेलने के लिए वहाँ पे भरपूर जगह है कोई भी आए तो अच्छे से खेल के जाता है जीत के भी जाता है कोई कोई टीम हार के भी जाता है बहुत अच्छा बड़ी पोखर जगह वहाँ पे अच्छे से खेलने का बहुत ज़्यादा भी मैदान है कोई भी आके अच्छे से खेल के जा सकता है